वैसे तो राजस्थान में अनेक सी भाषाएँ बोली जाती है लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे हिंदी मारवाड़ी ढूंढाड़ी आदि अनेक सी भाषाएँ बोली जाती हैं हिंदी भाषा आज लगभग लगभग पूरे राजस्थान में बोली जा रही है लेकिन कुछ इलाक़ों में हिंदी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता जैसे कि जैसलमेर बाड़मेर में ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है जयपुर पुर में भी बहुत सी जगहों पर ढूंढाड़ी का प्रयोग किया जाता है अलवर ज़िले में खड़ी बोली बोली जाती है दौसा करौली सवाई माधोपुर इनमें भी खड़ी बोली का ही उपयोग किया जाता है लेकिन राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से और ज़्यादातर ज़िलों ज़्यादातर क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पर हिंदी भाषा और मारवाड़ी का ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि प्राचीन समय में मेवाड़ आदि ज़िलों में मारवाड़ी भाषा ही बोली जाती थी प्राचीन समय के जो राजा महाराजा थे वो भी मारवाड़ी भाषा का और ढूंढाड़ी भाषा का ही प्रयोग करते थे लेकिन कुछ समय बाद में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे वैसे हिंदी भाषा को एहमता दी गई और हिंदी भाषा के अलावा भी बहुत सी भाषाएँ हैं लेकिन अगर सब में से एक भाषा को प्रमुखता दी जाए तो वो हिंदी भाषा है